ہاں میں نے اپنے اسکول میں ایک آرٹ کی تھی جو سبھی لوگوں کو بہت پسند آئی تھی اور اس سے لوگ بہت متأثر ہوئے تھے میں نے ڈرائنگ میں بنایا تھا ایک کارٹون تھا جو بہت ہی زیادہ یونیک تھا اینڈ وہ سبھی لوگوں کو بہت پسند آیا تھا جس میں کہ سب نے بولا تھا میرے سے کہ آپ نے یہ کیسے بنایا اور آپ کو یہ کس نے سکھایا بنانا تو اس سے سبھی لوگ بہت زیادہ متأثر ہوئے تھے بہت زیادہ بربھاوت ہوئے تھے مجھ سے مجھ سے کافی لوگوں نے پوچھا بھی تھا کہ آپ ہمیں بھی سکھا دو گے کیا بٹ نہیں ایسا نہیں تھا کہ وہ میں نے اتنی آسانی سے بنا لیا تھا وہ بہت زیادہ صفائی سے بنا ہوا تھا تو مجھے ایسا ہی کام دیکھنا پسند ہے جو بہت زیادہ صفائی سے بنا ہو اور اس میں کلرنگ کی ایک دم صحیح طریقے سے مکسر کر رکھا ہو اور انہیں بہت زیادہ اچّھے طریقے سے میلٹ کر رکھا ہو تو میں یہی دیکھنا چاہتی ہوں